ہاں جی ہاں جی میم بھیجیٹیبل ساپ سے ہی بات ہو رہی ہے کوئی کام ہے کیا او کون کون سی سبزی لینا ہے او ٹھیک ہے آ کے لے جائیے ٹماٹر اسی روپئے کے جی ہے نہیں کم کم نہیں کر سکتے ہیں میم اسی ہی روپئے بیچتے ہیں نہیں کچھ کم نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم کو نہیں بچے گا اسی لیے ہم اسی ہی بیچتے ہیں او ساٹھ تو ٹھیک ہے آ جائیے پیک کر دیتے ہیں گاجر تو گاجر سو روپئے کے جی دے رہے ہیں میم نہیں سو ہی ملے گا کیونکہ گاجر آج کل سیجن نہیں ہے نا بہت مہنگا مل رہا ہے نہیں دس روپیہ بھی کم نہیں ہوگا کیونکہ گاجر بہت ہم کو دس روپیہ بچتا بھی نہیں ہے دس روپیہ کیسے کم کر دیں ہاں تو جب اتنا بول رہی ہیں تو آ کے لے جائیے آلو چالیس روپئے کے جی دے رہے ہیں نہیں آلو تو کم نہیں ہو سکتا آلو کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے اسی لیے ہم کم نہیں کر سکتے ہیں میم اس لیے آلو تو چالیس ہی روپئے لگے گا گوبھی ایک سو بیس روپئے کے جی اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ سیجن آف ہے تو گوبھی کا نہیں ہے اسی لیے بہت مہنگا مل رہا ہے گوبھی ابھی

ہاں ٹھیک ہے میم آ کے ہم پیک کر کے رکھتے ہیں لے جائیے